ओके सो सिंगींग क् प्रॅक्टीस करपाक तुका सकाळ फुडें उटचो पडटलो मिटाचो गार्गल घेवपाक जाय तेतून तुजो ताळो आसता तो मातसो इम्प्रूव जाता तेतून तूं बऱ्या तरेन सॉंग म्हुणू शकता तशेंच तानपुरा आसता तो लावन सॉंग म्हळ्या सा रे ग म प द नी सा हेचो एक अकारान म्हणपाक जाय ज मास्सो आवाज डीप म्हणपाक म्हणीत रावपा जाय अ सपोज म्हणटा आल्या अ चेर तुवें मास्सो दामून असो हें करपा जाय सदांत नाकांतल्यान अशे चडशे लोक नाकांतल्यान सिंगींग करता बट आपणें अशें गळ्यातल्यान आवाज काडपाक ट्राय करपाक जाय सो दी हे वेगळे वेगळे टॅकनीक आ तशेंच कॅन थोडे अशे सिंगज आ जेन्ना ते गावपाक बस् तेन्ना उदक पितात पयली त् आनी साकर बी आसा तें खाता तेतून ताळो मास्सो बोरो जाता सो हे वेगळे वेगळे टॅकनीक आसा जेन् तूं सिंगींग करत्ना तुका माश्शें उपयोगाक पडटा